हॅलो लेण लायन सर्वीस उलयता म्हाजो म्हाका एक पत्तो सांगपा जाय म्हाजे हांव आतां दुसरे पत्त्यार रावतां तेन्ना म्हाजो पत्तो आनी घर चेंज जाला तेन्ना म्हाका बील म्हाज्या नवे पत्त्यार जाय पय पयलीच्या पत्त्यार नाका तेन्ना आतांचो पत्तो गोवा सिपियार्ड वाडेम वाश्को हे पत्त्यार म्हाका आतां बील येवपाक जाय